आंनि देहाया जोबोरनो सानाय सुनाय जालांबाय आङो मुलि जाब्लाबो हामनो रोङा मारै जालांगोनथाय आंनि बे देहाया आं जेबो बुजिनो मोनाखिसै मुलि जाब्लाबो हामनो रोंला मारै खालायब्ला जागोन मारै खालायब्ला मोजां मोनलांगोन मानो बिदि जालांखो आंनि देहाया बे जारिमिनखौनो आं जेबो माबा मोनाखिसै आरो दा मा खालायनो न'खराव आंहाबो गैया फिसाज्लाफोराबो खामायनो हाया उन्दै उन्दै दा फोरोंनोबो हायाखिसै आङो दा बिफायाबो मावनानै मावनो हाला खामायनो हाला थाखा फैसा अभाब जालांबाय दा बेहायनो आंहाबो सानाय सुनाया बारा जालांबाय थाखा फैसा गैया आंबो खामायनो हाया दा जोबोर खस्थ'यैनो दङ आङो मा खालायब्ला जालांगोन मा खालायब्ला मा जालांगोन बेखौ राहा मोनाखिसै आङो अबस्थायानो मा जालांगोनथाय बुजिनो मोनला आङो